म्हाका पयलींची आनी जुनीं गितां आयकोपाक आवडटात ती एकदम कानाक गोड अशी लागतात आयकोपाक सुंदर दिसता तेतुल्यान कितेंय शिकवण घेवपा अशें नासता आतांच्या गितांनी फक्त सुरान म्हणिल्ले आसता तेतुल्यान कांय बौद्ध घेवपां भाशेन कांय नासता